जय झूले हा जय झूलेलाल दादा ॾिसो असां हिकिड़ा ट्रैवल एजंसी आहियूं मुंहिंजो नालो अशोक जेसवानी आहे अशोक जेसवानी ट्रेवल करे हलंदो आहे मूं वटि बसूं बि आहिनि ऐं कारूं बि आहिनि ए सी नोन ए सी ॿई आहिनि त माना तव्हांखे कीअं खपे माना पहिरीं पहिरीं छा बस में वेंदसि न बस में वेंदव की न तव्हां कार में वेंदव

ॾिसो बस में त ॾिसो इंडिवीजुअल टिकिट लॻंदी आहे वरी हुन में पैसा घटि लॻंदा आहिनि ऐं कार में वेंदव त तव्हां खे असां भई इंडिवीजुअल कार खपे या पर्सनल कार खपे त हुन जे लाइ पैसा वधीक लॻंदा आहिनि तव्हांखे बस में वञिणो आहे त बस सस्ती पवंदी ऐं तव्हांजो घणनि ॾींहंन जो टूर आहे टे ॾींहं जो त पहिरें ॾींहं ते तव्हां समुझो बीचीस घुमी था सघो ऐं ॿिएं ॾींहं ते तव्हां मंदर घुमी था सघो ऐं टे टे ॾींहं ते बुबई बम्बई टूरिज़म माना बम्बई हेॾी वॾी आहे की तव्हां जा ॾींहं खुटी वेंदा लेकिन घुमी घुमी न थकजंदो ॾिसो पहिरें ॾींहुं अगरि तव्हां बीचीस ते वेंदव त तव्हांखे ॿ बीच घुमाईंदा हिक चौपाटी बीच आहे ऐं ॿियो जूहु बीच आहे हिते हिते बस में तव्हां जा घटि में घटि हज़ार रुपया लॻी वेंदव टे ॾींहं ते मंदर अथव साधूबेला मंदर आहे महालक्ष्मी मंदर आहे ऐं हाजी अली आहे ऐं ऐं सिद्धिविनायक मंदिर आहे हिन ते बि तव्हां जा घटि में घटि पंद्रहं सौ रुपया लॻी वेंदव

कार में कार में कार ए सी हूंदी आहे ए सी जा चार्ज़िस वधीक हूंदा आहिनि ऐं शेयरिंग बि हलंदो आहे हुन में चारि माण्हू विहंदा आहिनि हुननि खे असां गॾु वठी करे घुमाईंदा आहियूं ऐं तव्हां अकेले जे लाइ कार खपे पर्सनल कार त उहो बि अवेलेबल आहे हाणे पर्सनल कार में त हिकु ई माना तव्हां हिकु ई कार खणंदा त तव्हांखे चइनि ॼणनि जो ई भाड़ो चुकाइणो पवंदो पोइ घटि में घटि ॾह ॾह ॿारहं हज़ार रुपया थी वेंदो आहे हा ए सी बम्बई में त घणे भांङे गर्मी ई रहंदी आहे त एसीअ में ई तव्हां जो ॾह पंद्रहं हज़ार त लॻी वेंदा हा टिनि में टिनि में शेयरिंग में थी वेंदव टिनि में शेयरिंग में थी वेंदव पंज पंज हज़ार रुपया हे घटि में घटि डिस्काउंट तव्हांखे ॿुधायो आहे असां पहिरीं ई घटि रेट रखंदा आहियूं छाकाणि त अॼुकल्ह कॉम्पटीशन ॾाढो आहे हिन करे असां चवंदा आहिनि ॿई कस्टमर असां वटि ई अचे हिकु दफ़े में ई अचे ऐं सिधो असां वटि ई अचे एक्सपीरियंस तव्हांखे ॾाढो सुठो मिलंदो ऐं तव्हां कॾहिं बि ॿीहर दिल्लीअ मां हितेई ईंदो त सिधो ई मूंखे कॉल कंदव हलो तव्हां ठीकु आहे साढी चारि हज़ार रुपया ॾेई छॾिजो ठीकु आहे जय झूले ओके दादा जय झूले